جی ہاں میں نے اپنے مذہب کی کتاب میں قرآن شریف میں ایک آیات پڑھی ہے وہ آیات ہے اِنّ اللہ مع الصابرين اُس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اِس آیات سے ہم کو صبر ملتا ہے اور اِس نے ہم کو ایسے متاثر کیا ہے کہ کبھی کوئی بھی بات ہو جائے فوراََ ریایکٹ مت کرو اُس بات پہ صبر کرو اُس بات کو صبر کرو کیونکہ صبر کرنے سے سو بلائیں ٹل جاتی ہیں اور اگر کبھی کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے اُس بات کو پلٹ کے بولیں تو نہ وہ بات بڑھتی جائے گی اور اگر ہم صبر کرلیں گے تو وہ بات وہیں ختم ہو جائے گی اور وہ بات کبھی آگے بڑھے گی ہی نہیں اور ہاں اور اگلے انسان کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں اُس نے یہ بات میں نے کہا اُس نے سُن لی لیکن اُس نے کچھ بولا نہیں تو وہ اُس بات کو اپنی غلطی کا خود احساس کرے گا آگے چل کے وہ اگلی بار خود بھی وہی وہ فالو کرے گا صبر کرے گا تو اِس بات سے ہم کو یہ سمجھ ملتی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ ہمیشہ اچھا ہی فیصلہ کرتا ہے